मिथिलामे बहुत सभके अथि हइ काम जैसे चद्दरिपर पेन्टिंग करना जयपुरी कढ़ाइ करैके होइ छै आओर देवाल सभपर मतलब चित्रकला बनाबैके होइत छै आओर जैसे भगवानके मूर्ति होइत छै तऽ भगवानके मूर्ति बनैत छै आओर हर देवालपर जैसे होइत छै तऽ रङ्ग बिरङ्गके चित्र भी बनाबैत छै आओर पैन्टिंगमे जहाँ मर्जी पोस्टर भी लगा अथि पोस्टरके अथि बनबैत छै आओर चित्रकला जयपुरी चद्दरि चद्दरिमे रङ्ग बिरङ्गके कढ़ाइ मतलब पैन्टिंग कयल जाइ छै जयपुरी कढ़ाइ कयल जाइत छै आओर आओर बहुतसभ देवालोपर अच्छा अच्छा चित्र बनबैत छै इस्कुलके जैसे बाहरमे भी पेन्टिंग बढ़िआँ होइत छै तहन इस्कुलके बारेमे अच्छा अच्छा बाते सिखा अथि लिखल जाइत छै कि बच्चा ई सि ईवला शिक्षा अथि पढ़तै तऽ बच्चा ओहिपर भी लागू कर सकलै हए आओर जैसे इस्कुलके पेन्टिंग अथि चि पेंटपर लिखल जाइत छै कि अच्छा मतलब यहाँ थूकना मना है देवालके गन्दा नहि करयके हइ आओर साफ सुथरामे मतलब से रहैके चाही आओर पेन्टिंगमे जैसे हो गेलै बहुत रङ्गके कढ़ाइ हो गेलै पेन्टिंग हो गेलै चित्रकला भए गेलै शिल्पकारी भए गेलै बस